यौ हमरा ओहिठाम सभसँ पैघ रोग अछि ओ अछि कैंसर ई कोनो मौसमसंँ नहि एतुका पानिसँ प्रभावित अछि आ तकर बाद जाड़क मौसम शुरू होइत छै तऽ खाँसी चैत मासमे पेटझड़ी ईसभ तऽ सामान्य बात छै एकरासँ बचेबाके लेल हमरासभ पूर्वहिमे अपन चैतमे पेटझड़ीसँ बचयके लेल खान पान हल्लुक करैत छी आ जाड़ मासमे खाँसी आ फ्लूसँ बचयके लेल हमसभ अपनाके घरमे व्यवस्थित करैत छी जे आगि पानिसँ व्यवस्थित रही आ फ्लू जे हुए सर्दीके ताहिसँ बचल रही जाहिसँ कि हमरा एलर्जी नहि हुए आ एलर्जीके चलते ही ओ होइत छै ताहिसँ अपनाके बचा कऽ राखैत छी बेसी हमरा नहि हुए